ہاں ہیلو سفیان بھائی آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا ایکچلی آپ کا نمبر میں کسی بورڈ میں دیکھا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بہت اچھا کھانا آپ کے ریسٹورنٹ میں بنتا ہے اور ہوم ڈلیوری بھی کراتے ہیں جی جی اچھا اچھا ویسے کھانے کا آئٹم کیا کیا ہے اچھا اچھا دو ہاف کے جی چکن فرائی اور ہاف کے جی مٹن فرائی اس کے ساتھ چپاتی روٹی آپ بھیج دیں اور میں کیش آن ڈلیوری کر دوں گا اوکے اوکے